ایک کووڈ کا سمے آیا تھا جب پوری دنیا پریشان تھی لوگ پریشان تھے اس وقت دنیا کا ہر اک شعبہ پریشان تھا وہ چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں ہو سوائے میڈکل والوں کو چھوڑ کر کے کیوں کہ انہوں نے اس میں اچھی کمائی کی اور اچھا پیسہ کمایا ایسا ایسا پیسہ کمایا کہ لوگوں کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اگر بات کی جائے تعلیمی شعبے کی تو تعلیمی شعبے میں بچوں کو بہت پریشانی ہوئی کئی سال تک ان کے اسکول بند رہے اور ان کی آن لائن تعلیم کی گئی جس سے ان کی آنکھوں پر اچھا فرق پڑا اور غلط اثر پڑا جس سے لوگ چشمے لگانے پر مجبور ہو گئے جو بے چارے غریب تھے ان کو موبائل خریدنا پڑا کیوں کہ اور ان کے لیے مجبوری کی بات یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس صورت میں بھی لوگوں کو موبائل لینا پڑتا تھا کیوں کہ بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنا ہے کیوں کہ تعلیم اس وقت کا بہت اہم سرمایہ ہے اگر تعلیم وغیرہ نہیں دی گئی تو لوگ شاید کہ جانور بنتے جائیں گے اور یہ اس وقت کی بہت ضرورت ہے اور یہی سب چلنجیز تھے جن کو فیس کرنا پڑا